ہمارے علاقے میں بہت ساری دستکاریاں اور آرٹ فامس ایسے ہیں جو دوسرے مقامات سے ممتاز ہیں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں مٹی کے برتنوں کا ایک ایک اچھا کام ہوتا ہے یہاں پہ مٹی کے مختلف قسم کے برتن بنانے جات بنائے جاتے ہیں کسی کے برتن سازی کا کام ہوتا ہے اسی طرح سے ایک برتن کا نام ہوتا ہے جسے ہم بھروکا کہتے ہیں اپنی علاقائی زبان میں اور اس میں چائے پینے کا کام ہوتا ہے یہ بروکا بنانے کا جو کام ہے یہ ہمارے علاقے میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور جگہوں جگہوں پر ہوتا ہے جہاں تک ہمارے علاقے کی بات ہے تو ہمارے اعظم گڑھ میں ہی ایک جگہ ہے جسے ہم نظام آباد کے نام سے جانتے ہیں وہاں وہ جگہ ہی مشہور ہے مٹی کے برتنوں کے لیے اسی طرح سے ہمارے یہاں جو آرٹس فام ہیں اس میں پینٹنگ ایک ہمارے علاقے میں ایک ممتاز آرٹ فام ہے کیونکہ ہمارے یہاں پینٹنگ کو لے کر لوگوں میں ایک الگ ہی جذبہ پایا جاتا ہے لوگ اس کی مداح اور ستائش کے لیے کچھ بھی اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ایک بہت ہی زیادہ جنون پایا جاتا ہے